भारताचें हवामान हें वेगवेगळ्या वाठारांनी वयतगीर बदलत उरता भारतांत दक्षिणेक उश्ण कठिबंदा पासून कठिबंद म्हळ्यार ट्रोपिकल सोर्स ती हिमालयाच्या उत्तेरक संम्सीतोश्ण आनी अल्पायन अश्या तरकेवार हवामानाची जाणविकाय जाता उंचाये वयल्या वाठारांनी गिमाच्या दिसांनी बर्फ पडटा हिमालय आनी थार वाळवंटाचो देशाच्या हवामानाचेर खरो खर परिणाम जाता मध्य आशियांतल्यान सकयल देवपी थंड वाऱ्याक हिमालय आडखळ म्हणून आडयत आडोवपाचें काम करता ट्रोपीक ऑफ केन्सर देशाच्या मध्य भागांतल्यान वता आनी ताका लागून तेचें हवामान चड उश्ण कठिबंदीय जाता भारत हो उश्ण कठिबंधीय देश आसून ताच्या विंगड विंगड हवामानाच्या खाशेलपणाक लागून तो फामाद आसा भारताच्या हवामानाचे वेगवेगळे प्रकार आसात भारताचे हवामान मुखेलपणान चार वेगवगळ्या गटांनी विभागल्यात ह्या गटांचें वर्गीकरण कुप्पीन हवावन वर्गीकरण पध्दतीचेर आधारिल्लें आसा ह्या वर्गीकरण करतना ताचे चार भाग केल्ले आसा ते म्हळ्यार उश्ण कठिबंधी ओलसाणीचें दुसरें म्हळ्यार उश्ण कठिबंधी सुको तिसरें म्हळ्यार उश्ण कठिबंधी दमट हवामान आनी चवथें म्हळ्यार दोंगरी हवामान भारतात सादारणपणान चार प्रकारचे रुतू आसता जे आमचे हवामानाचेर बदल करतात ह्या हंग ह्या काळांत देशांत तापमानात व्हड प्रमाणांत बदल जातात भारतांत अणभवपी वेगवेगळे प्रकारचे रुतू म्हळ्यार शिंयाळो जेन्ना सादारण पणान जानेवारी आनी फेब्रुवारी म्हयनेच्या दिसांनी गिमात देशांक गिमाचें सुरवात जाता अशें मानतात पूण भारतांतल्या कांय वाठारांनी डिसेंबर सावन सुरू जाता सादारपणान ह्या वेळांत वाळवय प्रदेशांत सरासरी तापमान सुमारे धा ते पंदरा डिग्री सेल्सियस आसता उमास पावसा आदीं पयलीं किंवां गडगड उश्ण हवामानाचो रुतू देशात मार्च ते जून मेरेन हो हंगाम अणभवता तिसरो रुतू म्हळ्यार पावसाचो रुतू जुलय ते सप्टेंबर हे म्हयने सगळ्यांत म्हत्वाचे आसतात पावसाच्या व्हाळांतल्यान ह्या काळांत देशांतल्या देशाक सेवेंटी फायव पर्सेंट पावस पडटा चवथो रुतू जो आसा तो म्हल्यार शरत रुतू ह्या काळांत देशांत ऑक्टोबर ते डिसेंबर मेरेन हो रुतू चलता हो संक्रमण हंगाम आसून ताचो संबंद देशाच्या उपखंडांचेर एशन वाऱ्याची वेवस्था स्थापन करपा कडेन आसा देशाच्या व्हड भागात थंड सुखी आनी दाट मदी आशियांतल्या हवेच्या द्रव्याचो अणभव येता तामिलनाडू केरळ कर्नाटक आनी आंध्र प्रदेशांतल्या कांय वाठारांनी ह्या काळांत वट पावसाचो सुमार पस्तीस पर्सेंट पावस पडटा भारताच्या हवामानाचेर परिणाम करपी कांय घटक आसात ते म्हळ्यार अक्शाव्श दुसरे म्हळ्यार उंचाय तिसरें म्हळ्यार पांवसाळी वारें हवामाना लागून कांय संकटांय आसात हवामाना लागून जावपी संकटां हें जिवीत आनी मालमत्तेचें लुकसाण करपाचें म्हत्वाचें कारण आसा हीं संकटां लोकाचे जीव घेतात पूण भारताचें हवामान वेगवेगळ्या वाठारांत बदलत आसलें कारणान वेगवेगळ्या देशांतले लोक भारतात येतात त्या त्या दिसांनी त्या जाग्यांचेर वसून लोक रावतात तेका लागून भारताची ट्युरिजम जी इंडस्ट्री आसा ती बरी जायत गेल्ली आसा म्हण भारताचें हवामानान हवामान पयशांच्या बाबतीत म्हळ्यार ट्युरिजम इंडस्ट्रीचें इंक ट्युरिजम इंडस्ट्री इंक्रीज जावपाकूय बऱ्याक पडटा